थारैनो ना हमनायनि

साहा थांनोब्ला समखौ नायनानै जों थानांगौ ओरैबायदिहै खोमसिनिफ्राय अखा मोफ्लामनाय खोरोमनाय हानाय बेनि गेजेरजों सौसिलांनो गोनांब्ला जों मा मा लानांगोन बे जाबाय जोङो साथा बा खफ्रि लानानै बे बिलो जिं जिंनि नाखौ हमनो नाजानांगोन लोगोसेहाय जोङो बे बारहुंखानि गेजेरजोंबाबो माबोरै राहा मोन्नांगौ होनबाथाय एसे साथा फख्रिजों थाथ'नानैबाबो जोङो नाखो सारनांगोन लोगोसे ओरैबायसाहै दै बानाजों गोजावना फैनाय हाग्रा बंग्रा हाग्रा मुरा बेफोरबो जेंना होयो बे जेंनाखौ जोङो होखारनो गोनांब्ला जों दसे थाथ'नांगोन होमब्लासो जोङो बे जेंनाखौ फोसाबनो हायोब्ला जों नाखौ सारनो हागोन लोगोसे जों दुखु मोनगोनदि ओरैबायसाहै माबासो हाखर हाला जों मिथिया खोमसि खोमब्लाव थांगोन सारगोन बेनिबो जोङो गाव गावनो गोसोजों आनदाज खालाम खालामै थांनानै ना सारग्रा जायगायाव ओंखारथिनांगोन नङाब्ला जों नाखौ मोन्नायनि राहा गैया आरो बे जेंनाखौ होखारनांगौब्ला जों गिबियावनो होखारना लाग्रोनांगोन आरो लोगोसे बे जायगायाव मा बुस्थु दं ना मोदाय दं ना सु दं ना हेंथा मुरा बेफोरखौ जों फोसाबनानैसो बे जायगाखौ फोसाबखांनानै नाखौ सारनांगोन लोगोसे बे जेंनाखौ जों फोसाबनो गोनांबा जोबोद खस्थ' खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जोङो बे जेंनाखौ होखारनानै जों नाखौ लाबोनायनि सेसथा लानांगोन आरो बारहुंखानि गेजेरजोंबो जोङो ओरैबायदिहाय थाथ' थाथ'हाय जिराय जिरायहाय बा गोजांनाय जि साखानानैबो जों नाखौ सारो आरो बे गोजांनाय जेंनानि थाखायबो जोङो समाव ना सारनो हायाबासिनो फैफिननांगौबो जाहैयो लोगोसे आरो ओरैबायदि जेंना दङ ओरैबायसा जेंनाखौ फोसाबनांगौ जोङो मोजां मोजां ना हमनांगौब्ला मुरा हाखर बा गरं बेबायदिखौ जों आनदाज खालामनानै बै जेंनाफोरखौ माबानानै बोखारनानै जों नाखौ हमनो नाजानांगौ नङाब्ला जों ना मोन्नायनि राहा मोना आरो जोंबो निजेबो देहाया सान्थि मोना बे माखासे जेंनाखौ फोसाबब्लासो जों नाखौ मोनगोन नाखौ मोनब्लासो जोंनि गोसोआ सोरांनि लामाजों फैयो